राज्य परिवहन के जे गुणवत्ता अछि ओकर दूगो पहलू अछि एकटा तऽ नीक आओर एकटा जे छै से खराब पहलू सेहो अछि नीक पहलू ई अछि जे अपन राज्य मे आन देश के मतलब भारत देश मे आन देश के अपेक्षा यात्रा तऽ सस्ता जरूर अछि किछु जाहिसॅं लोकक यात्रा करैमे बहुत हद तक सुविधा होइ छै जे एक दोसरा एक जगह से दोसरा जगह यात्रा आसानी से कऽ सकैया या एहन कोनो तरहक दिक्कत फाइनेंशियल नहि होइ छै आओर ओकर खराब पहलू ई अछि जे अपन भारत देश मे सड़क व्यवस्था जे छै से बहुत खराब छै कतौ गढ्ढा रहय छै कतौ टूटल रहै छै कतौ नाला रहै छै आओर कतौ सड़के के निर्माण नहि भेल रहै छै तऽ ई एकटा एकर खराब पहलू सेहो अछि तऽ सड़क राज्य परिवहन के जे छै से एकर जल्द से जल्द जे छै से एकर सही करबा के चाही आओर एकटा आओर बात जे अपन भारत देश मे ट्रैफिक के समस्या सेहो छै जे ओ एकटा खराब जे छै से एकर पहलू छै